देश में जेकर ॾिठो वञे त फैशन जेको मटिजंदो आहे उहो बॉलीवुड खे ॾिसी करे ई मटिजंदो आहे सभु माण्हू प्रभावित आहिनि घणो करे आ ऐं घणेई अहिड़ा कैरेक्टर आहिनि जिन खे ॾिसी करे असां प्रभावित थींदा आहियूं जंहिंमें मुंहिंजी फेवरेट जेका ए कैरेक्टर उहा आहे रेखा रेखा जो साड़ी पाइण जो अंदाज़ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं साड़ियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं बॉर्डर वारियूं कांझीवरम ऐं सिल्क जूं साड़ियूं पाईंदी आहे उहे सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं मां उन खे फॉलो कंदे आहियां शबाना आज़मी आहे रेखा आहे तंहिंखां सवाइ अगरि पुछो वञे त भई तव्हां असां मां कंहिं सां प्रभावित थियसि त असां जॾहिं जवान हूंदा हुआसीं तॾहिं नीतू सिंग जे त कपिड़नि सां प्रभावित थींदा उन टाइम में बैल बॉटम हलंदो हुओ बैल बॉटम ॾिसी करे मूंखे बि मन थियो की मां बैल बॉटम सुभायां त मां टेलर खे कपिड़ो ॾई आयसि सिबायो मां बैल बॉटम ऐं पातो ऐं ॾाढो ख़ुशि थियसि त हिननि खे त अॼ ताईं बि माण्हू ॾिसी करे प्रभावित थींदा इन आ अमिताभ बच्चन जो पाए पाइण लाहिण जो तरीक़ॉ सुठो लॻंदो आहे जवानीअ खां वठी हाणे ॿुढापे ताईं ॿुढापे जे में जेको पजामो कुर्तो पाए या फुल सूट पाए ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे बि लॻंदो आहे की हा जेकर ई अहिड़ा सुठा लॻनि था त ऐं असां बि हुन स्टाइल सां मां मां त साड़ी पाईंदी आहियां त उन जे ई हिसाब सां रेखा जे हिसाब सां रेखा जे तरह जी ई पाईंदी आहियां साड़ियूं बॉर्डर वारियूं सिल्क वारियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि उहे